आं मैया सिमला बाजाराव जुथा बायदोंमोन एकदमबारे जुथायानो खालार खारहांहां मोजां नुवाखै आङो माबा बायनायावलाय मोजां नुदोंमोन ओमफ्राय दा आरो लाबोनानै बया नुबाय आरो गथ'फोरनो एसे दाम गोसा होनानै फैसा गारनानै मालआनो मोजां नङाबा जुथाया मोजां नङाबा मा जाबावगोन आरो लंफेन गांसे लाबोदोंमोन लंफेनाबो नायनायाव मोजां नुबाय लाबोबाय लाबोनानै आरो बोथियाफोरानो गेवलाजोबनाय खालार खारहांहां मोजां नुवाखै आं बेखौ आरो दामखौनो बाराद्राय लाबाय आरो मा जाबावगोन